जय झूलेलाल स्वछता सफ़ाईअ जे करे ॾाढो हलयो हली रहियो आहे कचरे कचरा आ अलॻि अलॻि ॾक दबा रखया अथऊं सुके आले जे लाइ रोड बि सफ़ा थी रहिया आहिनि हिकदमि ॿ ॿ दबा रखया अथऊं लैटाइल टॉयलेट बि ठाहिया अथऊं भई रस्ते जो बि ख़राब न करे ऐं ॿ आक्टूंबर ते सभु कोई सफ़ाई लाइ निकितो हुयो हुनमें सभई निकिता हुया हुने मां बि निकिती हुयमि ऐं रोड ते कचरो बि फ़िटी न करिणो आहे जेको जो फ़िटी कंदो हुनखे इन नन डंढ लॻंदो हिन करे सफ़ाई जाम हली रही आहे किथे सफ़ाईयूं चालू आहिनि किथे हली रहियूं आहिनि किथे थी वियूं आहिनि त हलंदी थियूं रहण सफ़ाइयूं ऐं रोड ते कचरो फ़िटी न करिणो आहे असांखे पंहिंजे कचरे दबे में विझणो आहे कचरो दबो मां भंगी के ॾियणो खणी वेंदो कचरे जे दबे में वञी विझंदो ईअं सफ़ाई हली रही आहे बाक़ी सफ़ाई हुजनि जरूरी आहे मुम्बई जहिड़े शहर में जरूर सफ़ाई आहे ज़रूर सफ़ाई खपे ऐं सफ़ाई आहे वॾा रोड त हिकदमि क्ली क्लीअर स सफ़ा पिया आहिनि पर हीअ नंढनि गलीयुनि में सफ़ाईयूं हली रहियूं आहिनि गाॾियूं अचनि थियूं जय झूलेलाल